बिहारमे तऽ अभी सबसँ चर्चाके विषय समाचारके माध्यमसँ बनल हइ जे बिहारमे अठारह सओ करोड़के लागतसँ बनल पुल बिना उद्घाटननेसँ गिर गेल दोसर अभी बिहारमे जे हइ सीतामढ़ी जिला सब तरफ अकाल पड़ल छै जाहिके कारण किसान तबाह भेल हइ एखन मेघ बुन्नी होइते नहि हइ आओर किसानके फसल बर्बाद हो रहल हइ मगर सरकारके कोइ सुनवाइ जिलाके नहि हइ जाहिके कारण अभी चर्चाके विषयमे इएह आबि रहल हइ दोसर अभी मनीष कश्यप पत्रकारके जे नीतीश कुमारजी आओर तेजस्वी यादव मिलके अन्दर करबैले छथिन बेकसूरके अभी ओहो बहुत चर्चाके विषय बनल हइ जाहिके कारण अभी लोकके जुबानपर इएह सब चलि रहल हइ कि कइसे बिहार सरकार जे हइ गरीबके तबाह करि रहल हइ आओर अभी ईहे अकालके पुलके आओर नीतीश कुमारजी अभी बहुत ज्यादा चर्चाके विषय बनल छथि